हाँ हेलो जी जी जी आप तो क्या थोक माल खरीदना है क्या कहाँ से बोल रहे हो जी हरदा से तो आप हमारी दुकान पर जैसे हुआ चायपत्ती शक्कर निर्मा दाल हाँ तो सब मिल जाएगा वो रेन्ज आप कभी लेना आओगे तो वो तो रेट अब अपने हिसाब से लगा देंगे फिर भी जेसे जो अपने को पचास का मिल रहा है वो आपके लिए तीस का या पच्चीस का आ जाएगा तो आपको क्या क्या उसमें पेक करवा देना है जी जी जी पास्ते मैगी

और कुछ कुरकुरे या कुछ जी जी जी जी जी जी ये तो ऑडर आप अभी कर रहे हो या आके करोगे जी जी तो आप पेमेन्ट ऑनलाइन डालोगे कि तो उसका बिल बना दूँ मैं जी जी तो इतने ही सामान चहिए कि और भी कुछ जी जी ये उसके अलावा भी बहुत से हैं जी जी हमारे पास इस्टाक पूरा भरा हुआ है आपको करवा देंगे जी जी डाक घर पहुँचवा दें आपका एड्रेस जी जी जी हम उसको पहुँचवा देते हैं जी जी तो आपका ऑडर आज शाम तक आपके घर पहुँच जाएगा पाँच बजे तक जी जी